हँ कोन चीजके हँ मिथिलामे कोन सब जाति छै मिथिलामे कोन जाति छै

हँ एतऽ जाति सभ यऽ विषिदेव यऽ ब्राह्मण यऽ मैथिल ब्राह्मण जोलहो यऽ जादव यऽ हँ राजपूत यऽ हने छोट जाति राम भेल धोबी भेल ई सब जाति मिला जुला कऽ सब जाति यऽ एतऽ विकास कार्यमे की सहयोग करत मुखिआ बनल यऽ धोबी जातिके बनल यऽ किछु सहयोग एखन तक नहि करलक यऽ बहुत चीज आएल यऽ मुखिआके अवस्था अखन मुखिआ नहि देलक किछु आ एकटा ई सरपञ्च अथी यऽ सदस्य यऽ ओहो किछु नहि दए रहल यऽ अखनि तक जेना होइ छै इन्द्रावास दै छै शौचालयके दै छै ओहो सब अखनि तक किछु नहि देलक सब अपने अपने उठा कऽ राखैया कोनो चीजके व्यवस्था नहि देलकै छोट जाति सब छोट जातिके मने अथी दैएके कोनो फायदा नहि यऽ नहि ई सब कोनो काम नहि करैया इसकुल केओ केओ इसकुल जाइ छै केओ केओ नहियो जाइ छै सब चलि जाइ छै बहुत होइ छै तऽ खेतो पथारमे काम करै लऽ चलि जाइ छै पढ़ाइ पर बहुत कऽ मन नहि लागै छै छोट जाति सबके जते पढ़तै ने तते ओ कहलक हमसब काम कए लेबै तऽ पैसा भए जेतै हमरा तऽ चलि चलि जाइ छै खेत पथार काम करैला पढ़ाइ बहुत कम करैया नहि पढ़ाइ तढ़ाइ नहिए होइया कोनो चीज मिलैके गप रहै छै तहन इसकुल जाइया पढ़ाइ करैला नहि कोनो चीज मिलैके गप नहि रहै छै तऽ इसकुल नहि करैया